वास्को चिकले नीव वाड्यार सांखळे रासय कुठ्ठाळे केळशी कासावले तारी कडेन थाण्यार पाजीतार म्हापश्यां मोरजें शिवोले कुळ्यां काल्यां सावड्ड्या कुडचडें लोटली नीव वाड्यार खा खाऱ्या वाड्यार तारी वाड्यार केप्यां मंगेशी नागेशी मडकय धारबानोड्या वेरन्या परवरी मोपा कोलवाळे सांखळे नावेली दिवाडे नारव्या नुव्या भाणावले मडगांव शिरोड्या बोरये फोण्या कुमारजुव्यां जुंयार वेळीप वाड्यार शिगांव उणीर व्हडलें भाट धाकलें भाट माशेलान दोन खाम्या कडेन वाळपय धड्यार धांबावले तांबडे सुर्ला धारगळे कळंगूट

खोर्लें

कुवळ्यां कुळ्या म्हापा वालक्या आक्षी आरंबोल तिट्यार पेडा कडेन पेडण्या पोणजे परवरी कारापूर फोंडा वाळपय सड्यार

भोगद्यार धाबोले पिलार भिरला कुठ्ठाळे

झांबावले मोपा होंडा शिरगांव कोलवाळे मया बिचोले चिंचोडे सावयवेऱ्या वळवय पाली पाळये मोपा एरपोर्ट भॉम्बे रोड वाघुर्म्या तांबड्या सुर्ला वेळग्या कोवळ्या